मूंखे रोटी ठाहिण जो ॾाढो ई शौक़ु आहे मां घर में पंहिंजी रोटी ॿिनी टाइम जी पाणे ई ठाहींदी आहियां छोकी मुंहिंजे घर वारनि खे मुंहिंजे हथ जी खाधो ॾाढो सुठो लॻंदो आहे उएं त मां अलॻि अलॻि तरह जी खाधो ठाइण जी कोशिश कंदी आहियां कि जंहिंमे सवाद बि हुजे सिहत बि हुजे ऐं सभई घर वारा ख़ुशि थी करे खाइनि पर अॼुकल्ह जे ॿारनि खे जंक फूड या वरी मसालेदार खाधो खाइण जो ॾाढो ई शौंक़ु आहे मुंहिंजे बि ॿारन खे मसालेदार ऐं ॿाहिरि जेको खाधो मिलंदो आहे जंक फूड हुन उन तरह जो ई खा खाइण जो ॾाढो ई शौंक़ु आहे मां विच विच में कॾहिं उन्हनि खे ओड़ी बि शयूं ठाहे ॾींदी आहियां जीअं की बरगर पिज्ज़ा पास्ता उन्हनि खे ठाहे करे ॾींदी आहियां पर मुंहिंजी पूरी कोशिश रहंदी आहे की मां सिहतमंदु खाधो ई ठाहियां जीअं दालि भाॼी साई भाॼी ऐं जंहिंखे खाई करे सभिनीनि जी सिहत ठीकु रहे विच विच में कॾहिं त चटपटो मसालेदार खाधो बि ठाहे ठाहिणो घुरिजे जीअं कि ज़बान जो सवाद बि मटंदो रहे अऊं इन जे अलावा ईअं बि ॾिसऊं कि जुदा जुदा तरह जा जेका असांखे विटामिन मिनरल कार्बोहाइड्रेट्स सभिनीनि जी मात्रा सुठी हुजे जीअं की अॼुकल्ह जा ॿार असां ॾिसूं था की ज़्यादा टाइम खेॾण में नथा ॿाहरि बि न था निकरनि न खेॾण में पंहिंजो टाइम था बिताइन बल्कि मोबाइल पकिड़े वेठा हूंदा आहिनि त घटि में घटि असां उन्हनि खे एढ़ो खाधो ॾियूं जीअं ई कि उन्हनि जी सिहत जी जेकी कमी आहिनि उहे खाधे द्वारा उन्हनि जी पूर्ति थी सघे अलॻि अलॻि तरह जो खाधो ठाइण में जीअं कि दालि चांवर भाॼी साई भाॼियूं ठाहे करे उन्हनि खे अलॻि अलॻि तरीक़े सां उन्हनि में थोरो थोरो फेर बदल करे करे ठाहिणु अगरि असां ठाहियूं त उन में सवाद में बि फेर बदल थींदो रहंदो ऐं ॿार बि हुन सां बोर न थींदा